मैनपुर हरसिनापुर हॉस्पिटल मे हूँ तो बहुत अच्छा हस्पिटल है ठीक ठाक है और भी सब व्यवस्था होते है योगी योगी जी उसमें सभा सारी व्यवस्था करा देते हैं समय समय पर सब झाड़ू पोछा साफ सुथरा दो तीन दो तीन दो तीन बार कराते हैं उसमें सब मर मरीज भी अच्छे से रहते है साफ सुथरा रहते हैं सबको ह हर मरीज़ पर एक एका एक एको नर्स ल लगा ल रहती हैं उसमें सब सारी व्यवस्था टंच है कोई दिक्कत की बात नहीं है सब मरीज को अच्छे से सेंटेड अंटेड मारते हैं छिड़कते हैं उसको आराम से लेटरिंग बाथरूम कराते हैं अच्छे से दवाई यूवाई सब मिलता है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हम जब दिक्कत परेशानी होते हैं तो दिक्कत परेशानी होते हैं तो हम फोन करते हैं तो एबलेंस एम्बुलेंस आता है एंबुलेंस आ जाते हैं तो तो मरीज़ को ले जाते हैं म ले ले जाते हैं बहुत अच्छी बात है अस्पताल मे लेते हैं भर्ती उरती कराते हैं सब समय पर सुवी दवाई सब देते हैं अच्छे से सब देख रेख करते हैं सफाई सुथरा करते हैं समय अपने समय समय पर डाक्टर आते हैं इलाज़ उलाज देख कर देखते हैं करते हैं सब को अच्छे से देखभाल करते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इमरजेंसी में आते हैं तो डाक्टर भी अच्छे से देखते हैं हर मरीज को इलाज़ उलाज करते हैं ऐसे मरीज को नर्स को समय समय पर दवाई उवाई दे दे देती जाती है देकर फिर अपन मरीज को दिक्कत परेशानी होती है तो फिर अपन बोलाती हैं बोला कर फिर अपने जो दिक्कत परेशानी होती है वो बताते हैं तो समय समय पर सुई दवाई सब हो सब होता है ठीक होता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा है सब काम अच्छा है और हास्पिटल भी अब पहले तो बहुत ओसा था लेकिन अब अब इस समय बहुत सर सफाई अच्छे से होते हैं मरीज को कोई दिक्कत नहीं होता है कभी कभी एंबुलेंस आता है तो कोई दिक्कत होती है तो लेडिस को भी दिक्कत हो जाती है तो एंबुलेंस बुलाते हैं जाते है तो तो कभी कभी कभी कभी डिलेवरी एंबुलेंस से ही हो एंबुलेंस में ही हो जाती है तो वैसी कभी लेटो कभी लेट एंबुलेंस रहता है तो आई एस आई तरह से दिक्कत दिक्कत हो दिक्कत हो जा दिक्कत हो जाता है तो ये कोई बात नहीं है घबराने की सब अच्छा ठीक ठाक है अस्पताल मे सर सफाई बहुत समय से हो जाता है हो जाता है समय समय पर दवाई उवाई सब अच्छे से मिल जाता है नर्स भी हमेशा तैयार रहती है मरीज को देखने के लिए दिक्कत परेशानी होती है तो डाक्टर को बुलाती है डाक्टर डाक्टर आते हैं तो देख रेख करते हैं अच्छे से फिर इलाज कर कर चले जाते हैं इलाज करके चले जाते हैं ता फिर मरीज को अच्छे से नर्स को अच्छे से कहते हैं कि सुई दवाई सबको अच्छे से देते हैं नर्स देकर चले जा नर्स देकर अपन दवाई चले जाते हैं और कहते हैं कि बार बार अपन टाइ स टाइम पर दवाई उवाई खा लेते हैं इस से हमको बहुत अच्छा सुविधा अच्छा सुविधा उपलब्ध है कोई दिक्कत की बात नहीं अस्पताल में सर साफ सफाई बहुत अच्छे से हो रहे हैं सब उपलब्ध है अब स्कूल को भी अच्छे से हो गये हैं बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई लिखा सब अच्छे से चल रहा है कोई समय पर सब काम सब अच्छे से हो जाता है